आजकल हिंदी भाषा को ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है जिस तरह मीडिआ में इंग्लिस भाषा का प्रचार प्रशार हो रहा है उस तरीके से आजकल की बढ़ती हुई पीढ़ी इंग्लिस भाषा का अधिक प्रयोग कर रही है हिंदी भाषा को विलुप्त होने की कगार पे है क्योंकि मीडिया और शैक्षिकता में इंग्लिस भाषा का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है हिंदी भाषा का कम प्रयोग किया जा रहा है हिंदी हमारी मातृभाषा है परंतु इसका कार्य नहीं लाया जा रहा है और बच्चों पे इसकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है अधिकतम इंग्लिस भाषा की उपयोगिता में ज़्यादा आ रही ध्यान दिया जा रहा है ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इंग्लिस मीडियम और हिंदी मीडियम इस्कूल में इंग्लिस को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है मातृभाषा हिंदी होने के बावजूद भी गाँव में भी इंग्लिस का चलन ज़्यादा चल रहा है मोबाइल के द्वारा भी इंग्लिश ही सिखाई जा रही है हिंदी भाषा का कम प्रयोग किया जा रहा है परंतु सरकार के द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा पे ध्यान दिया जा रहा है परंतु आजकल की जो पीढ़ी है वो हिंदी भाषा को भूल चुकी है और अन्य भाषाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है लेकिन आज हमारा देश है कि हिंदी भाषा पे अधिक ध्यान दे